کچھ عام غلطیاں یہ ہیں جو ابتدائی تیراکی کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتے اور کچھ دیر سانس بھی نہیں روک پاتے اور ان غلطیوں کو لگاتار تیرنے کی کوشش کرنے سے درست کیا جا سکتا ہے اور پانی کے خوف پر ہم اس طرح سے قابو کر سکتے ہیں ہمیں پانی میں حوصلہ رکھنا چاہیے اور پانی کے خوف سے ہمیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے اس طرح سے ہم پانی کے خوف پر آرام سے قابو کر سکتے ہیں